आङो अनलाइनआवहाय फारसेल अर्दार खालामदोंमोन आरो बे पारसेलआ बेनि पेकेजिंआ गाज्रि जिला जिथामोन आरो प्रदाकआबो मोजां फैयाखै बेखायनो आङो बे प्रादाकखौ बाहायनानै एसेबो मोजां मोनाखै माने भेलु फर मानि नङामोन आरो